میرے علاقے میں مشہور سنیما ٹھیٹر سندیس ہے میں کئی بار اس ٹھیٹر میں جاتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ بھی جاتا ہوں جو اچھی فلمیں لگتی ہیں دیکھنے جاتا ہوں ٹائم میرا ساڑھے دس بجے کا میں رات میں لیتا ہوں ٹکٹ رات کو ہی دیکھنا پسند کرتا ہوں اور جاتا ہوں تو میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں دو تین دوست لوگ رہتے ہیں ساتھ میں اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ میں جا کر دیکھنا اور گھر اور اور بھائیوں کے ساتھ بھی جا کر دیکھنا اچھا لگتا ہے مجھے